भारत के ऐतिहासिक जीवन काल में बहुत सी कविताएँ और साहित्य लिखी गईं हैं जो कलात्मक अभिव्यक्तियों के द्वारा लिखी गईं हैं और इनमें ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया हिंदी भाषा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्यूँकि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो लोगों को मनमुक्त कर देते हैं और उन शब्दों के बहुत अर्थ निकल जाते हैं इसलिए हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं और ऐसे शब्द भी होते हैं जो बोलने में तो बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं पर अगर आप एक बार उन शब्दों का मतलब समझ जाएँ तो उन शब्दों का बहुत ही अर्थ निकल जाता है भारत के ऐतिहासिक कविता ऐतिहासिक कविताएँ और भारत के साहित्य जो मुख्य रूप से लिखे जाते हैं और इन्हें लिखने के लिए बहुत ही अच्छी कविताओं कविताएँ का उपयोग किया जाता है और उन्हें पढ़ा जाता है समझा जाता है जो कि दूसरे कविताओं को लिखने में मत देता और यह बड़े बड़े साहित्यकार लिखते हैं लेखक लिखते हैं जैसे कि तुलसीदास कबीर दास भी लिखते हैं तुलसीदास और कबीर दास द्वारा लिखी गई बहुत सारी कविताएँ हैं जो हमारे जीवन काल में उपयोग हुईं हैं तुलसीदास द्वारा बहुत सी कविताएँ देश के लिए भी हैं समाज के लिए भी हैं और ऐतिहासिक जीवन से भी जुड़ी कविता हैं तुलसीदास की जो हमारे ऐतिहासिक जीवन को याद दिलाती हैं और कबीर दास की कविताएँ कुछ हमारे देश के लिए भी हैं जो हमारे दे एश की कविताए जब उन्हें हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही गर्व मेहसूस होता है कि हमारे लेखकों ने ऐसी भी कविताएँ लिखी हैं जो देश को महान साबित करती हैं